مذہبی مقامات پر مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنی روایات کے مطابق مذہبی و ثقافتی تقریبات منعقد کرتے ہیں مندروں میں بھجن کیرتن اور پوجا کی جاتی ہے جہاں لوگ دیوتاؤں کی تعریف میں گیت گاتے ہیں چرچ میں ہر اتوار کو عبادت کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں دعائیں بائبل کے تلاوت اور روحانی گیت شامل ہوتے ہیں درگاہوں پر قوالی کی محفلیں ہوتی ہیں جہاں صوفیانہ کلام پڑھا جاتا ہے مسجد میں جمعہ کی نماز تراویح اور اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے گرودواروں میں کیتن گایا جاتا ہے اور لنگر کا انتظام ہوتا ہے عبادت گاہوں میں عبادت مراقبہ اور مذہبی تعلیم دی جاتی ہے یہ تقریبات نہ صرف روحانیت کا ذریعہ ہوتی ہیں بلکہ سماجی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتی ہیں